हमरा सीतामढ़ी जिलामे जितना बूढ़ बुजुर्ग सभ हइ ओकरा लेल सरकार किछु नहि अथि करैत छै तऽ ओ सभके बहुत दिक्कत होइत छै वृद्धा पेन्शन चारि सए रुपआ मिलैत छै से किछु नहि होइत छै एहिके लेल जाहि से लोक अपना पोता पोतीके लेके ओहिमे मनोरथ स्वस्थ नहि रहैत छै मन लगबैत रहैत छै केओ नहि ओकरा देखैबाला हइ ओतना पैसासँ किछु नहि होइत छै सरकार पैसा नहि बढ़बैत छै आओर सभ जे हइ से बच्चा सभके लेके खेलाइते कोइ भी टाइम पास करैत छै लेकिन ओकरा केओ नहि देखभाल करैबाला हइ आओर सरकार जे हइ से पैसा नहि दै छै तऽ कथिसँ कथि करतै आदमी बूढ़ सभ बुजुर्ग सभकेँ सीतामढ़ी जिलामे बहुत दिक्कत हो रहल हइ किछु सरकार चारि सए रुपआ भेजैत छै चारि सए से की हौते कमसँ कम पैसा बढ़ाबैके चाही जे खेते पीते स्वस्थ रहतै हर हमेशा ओ बूढ़ सभकेँ बुजुर्ग सभकेँ बिमारी होइत रहैत छै तऽ कथिसँ इलाज करौतै आओर एने कथिसँ देखैत छियै किछु नहि हइ तऽ बच्चा बुच्ची सभके लेके खेल कूदके टाइम पास करैत छै ओकरा केओ नहि देखैत छै अच्छासँ तऽ बूढ़ चारि सए रूपआसँ कथि करतै सरकार पैसा नहि बढ़ा रहल हइ तऽ केना दिन कटतै से किछु पढ़ा बच्चा सभके देखै लागि रहतै आओर कोनो ओकर सेवा करैके नहि चाहैत छै सीतामढ़ी जिलाके बूढ़ सभकेँ बहुत दुःख हइ सरकार वृद्धा पेन्शन नहि बढ़बैत छै कोनो सुविधा नहि दे रहल हइ सीतामढ़ी जिलाके ओहि चलते ई सभ दिक्कत हो रहल हइ से टाइम पास करैत छै कि सहिओ बात करैत छै तऽ ओ बहुत बूढ़ बुजुर्ग सभ हइ ओकर लेल दिक्कत हइ सभ खाना पीनाके